आं सबाय खौ एसे रोंसाबगौ संनो बिदिनो एउनायाव एउग्रोनांगौ खामद्रायबाबो मोजां रुया बिदिनो एसे एसेल' गेस्रेम जानाय एउनांगौ एउनानै ओमफ्राय बिदिनो दैजों सुदो सुनानै एसे रुस्रोनांगौ रुनानै बिदिनो एसे रुइहांबा खारैखौ एसे गावनि माबासे नायनानै जेनेबा ओंख्रि एसेबा आदा खुरैफोर होबानो जायो आरो सबाय ओंख्रि संब्ला दा बिदि संनानै बिदिनो दाउफोरजों आराम संनांगौ बिदिनो जिरा मस्ला होफबनानै बिदिनो सामब्राम गुफुर गंगार दुनजियाफोरजों संब्ला गोथाव जायो आरो जानो मोजां जायो बिदिनो गोबां माबाजों संब्ला बिदिनो आरो नारजिफोरखौबो सङोब्ला बिदिनो खारैफोर नांनांगौ खारैफोर नाङाबा गेब्लेया आराम रुग्रोदो खारै होनानै रुनांगौ आरो माबाया नारजि ओंख्रिया ओमफ्राय आराम खारै नांबासो एरग्लिदो एरग्लिबानो आराम गेब्लेसै आरो खारै हरनायबा मोजां उरनानै बिदिनो माबाफोरजों अमा बेदरफोरजों संदो गासिबो संख्रि बानलु हालदै आराम होफबनानै अमा बेदेरखौ एउग्रोदो उनाव समबार होदो आरो आरामनो बिदिनो समबार होयै होयै बिदिनो एसे गोबाव गोदौहोदो जेब्ला आमथा आमथा जायो होनबा संख्रि साखिनानै खांनांगौ आरो बिदि खांनानै गोथाव जालाङो माबाबा मोननोसै समाव गंगार दुनदिया गांफा गांनै गारसनना होबानो जाबाय आरो गोथाव जासिननाय जायो होमबाना गैला आनदायबाय